सहरसामे बुजुर्गके आबादी तऽ कम नहि छै परन्तु बुजुर्गके भोर साँझ घुमैके लेल फील्ड भेटैके चाही या ओकरा मने ओहि रङ्ग ओहि ढङ्गसँ जे छै से ओकर गतिविधिके ओ चलाइमान राखै एहि लऽ कऽ जे छै से कोनो जगह भेट होइके चाही जकर अभाव छै सहरसामे